اردو زبان دوسری زبانوں جیسے سنسکرت یا انگریزی سے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے یہ اثرات زبان کے مختلف پہلوؤں پر نظر آتے ہیں جیسے لفظوں اردو زبان میں بہت سے الفاظ سنسکر سنسکرت سے آئے ہیں یہ الفاظ عام طور پر مذہب فلسفہ ادب اور دیگر اعلیٰ تعلیم یافتہ موضوعات سے متعلق ہے مثال کے طور پر خدا قرآن علم اور فلسفہ سنسکرت سے اردو میں آئے ہیں نحو اردو زبان میں سنسکرت سے بہت سی نحوی خصوصیات بھی ہیں مثال کے طور پر اردو میں سنسکرت کی طرح ہی الفاظ کی ترتیب ہے اور اردو میں سنسکرت کی طرح ہی ضمیروں کا استعمال ہوتا ہے صرف و نحو اردو زبان میں انگریزی سے بھی بہت سے الفاظ آئے ہیں یہ الفاظ عام طور پر جدید ٹکنالوجی سائنس اور دیگر جدید موضوعات سے متعلق ہیں مثال کے طور پر ٹیلیفون کمپیوٹر اور ای میل انگریزی سے اردو میں آئے ہیں